म्हाका नी रांदपाक जास्त टायम लागना हांव न्ही जेव जेवण रोखडें करून काडटा चार पांच आयटम तरी एक देड वरान करून काडटा हांव कशें करता जाणां हांव सगळें पयलीं तयारी करतां कांत्तां मागीर शिंता भाजी आहल्यार भाजी बारीक करून दवरतां ही सगळी तयारी पयलीं करतां नुस्तें आसा जाल्यार नुस्तें पयलीं हें करून दवरतां मीठ लावून दवरतां सगळी तयारी करतां आनी मागीर तयारी जाली म्हणटकूच हांव डायरेक्ट सगळें गॅसा कडेन व्हरता आनी दवरतां मागीर आदन दवरतां तांदूळ बीन पयलींच सगळे वेंचून दवरतां मागीर तें जालें म्हणटकूच हें काम आमचें मागीर रोखडेंच जाता कांतून दवरलें म्हणटकीच मिरसांग वांटूंक मेळटा रोखडीच तेवटेन मागीर तें आदन तापता मिरसांग वांट्टा भाजी शिजोवंक दवरतां त्या म्हटल्यार सगळें हुमण बीन सगळें रेडी जाता मागीर कितें फ्राय करपा आहल्यार तें सुद्दां हे करून रोखडें जाता जेवण जेवणाचें एक सायडीन आदन धरल्या मागीर शीत जाता मागीर हुमण भाजी नुस्तें फ्राय तें सुद्दां रेडी करून दवरल्यार रोखडें जेवण देड वरा भितर जाता देड वर सुद्दां कमी जास्त जाता एक वरा भितर सुद्दां बेगीन जेवण जावन काडटा आमी मागीर आतां नकळटा तो आयटम मात खतखतें अशें मातशें मसाल्याचें खतखतें रोखडेंच जाता आनी तेफळां घालून करता पय न्हू खतखतें तेका मातसो तें कळना पूण तेफळां घालून खतखतें करता पय न्हू तें बेस्ट लागता मसाल्याचें खावून खावून येता न्हू लोकांक अर्द्यांक त्रास जाता तेका लागून तें तेफळांचें खतखतें न्हू तें करून केलें न्हू तें बेस्ट जाता